हय तेजस तेजस म्हाका आमी नवे घर बांदलां सो म्हाका पेंटा बद्दल मातशी इनफोरमेशन जाय आसली ओके हय म्हाजेर म्हाका पयलीं तुमचे कितले वेरीयंट्स आसा तें मातशें कळटलें खंयचे खंयचे हय म्हाका फुल घरा पेंट करपाक जाय आता निकती हांवें फकत हय हय ना म्हाका ना म्हाका तुमचे कडेन डिजायनर अवेलेबल आहा कित्याक हांव म्हजे कडेन ना म्हाका डिजायनराक कॉन्टेक्ट करपाक जाय की म्हाका म्हजे बायलेचे डिफरन्ट प्लेन्स आसात म्हणजे कशे पेंट मारपाचे पळय ते हय

बरें

बरें बरें आं हां आं आनी वॉटरप्रुफ बी पेंट ते कशे कितें तर

बरें बरें बरें तुमचे कडेन खंयचे खंयचे वरायटीज आसात आतां

बरें वॉटरप्रुफ बरें बरें बरें बरें ओके ओके थॅक्यू थॅक्यू वेरी मच आ फोर द इनफोरमेशन